हरि ओम जय झूले घणा ॾींहंनि खां पोइ ॾिसणु आया आहियो हा हा अंब खपंदव घणा किला ॿ किलो बस हिन भेरे घटि था वठो ऊअं त ॿार वार वठंदा आहिनि घुमणु विया आहिनि छा इन करे आहे न घर में न त वधीक वठी वेंदा आहियो अंब अच्छा ईअं त न हूंदो पर अच्छा ईअं थियो आहे अंबनि सां हींअर त गारंटी ॾिया चिंता ई न कजो गारंटी अथव हींअर अंबनि जी ॿ किला ई न हा ॻोल्हे ॻोल्हे ॾियांव थो तव्हां खे ॻोल्हे ॻोल्हे ॾियांव थो ठीकु आहे चिंता न कयो बिल्कुलु चिंता न कयो अंब अथव ॾिसो हाणे चार सौ किलो बि अथव बादाम बि अथव लंगड़ा बि अथव पर बादाम खणंदा त चार सौ रुपए किलो मिलंदव हा महांगा त ठीकु आहे बाज़ारि मां माल अचे कोन पियो न ॿाहिरां हींअर हड़ताल लॻी पई आहे न त माल अचे कोन थो त पोइ असां बि महांगा वठूं था त वरी महांगा विकिणींदासीं न हा महांगा त असांखे बि लॻे पियो असांखे बि विकामिजे त माल माल जी खपत घटिजी वयी आहे ॾाढी महांगाई वधी वयी आहे न त माल जी खपत घटि जी वयी आहे इहो टोकरा भरिया पिया आहिनि अंबनि जा हाणे ई घुरायां इहे ई पिया आहिनि अञा निकिरनि त ॿियो माल घुरायां

न केला अथव इहो अंब अंब अथव असां वटि लिखि छॾिया मिली वेंदा तव्हां खे चिंता न कजो ॿियो फ़्रूट में कुझु ॿियो फ़्रूट में कुझु हा केला इहा आहिनि ताज़ा आहिनि केला बिल्कुलु ताज़ा आया अथव हिकदमि सावा बिल्कुलु खाइणु मज़े वारा ॿ केला केला थोरा असी रुपए किलो अथव हा हा अॻे त सठि ताईं बि मां ॾिना पर हाणे हींअर माल जो कमी आहे प्लस भई ताज़ा अथव उनखां हुआ पहिरीं वारा कुरमड़ा हुआ न ई थोरा ताज़ा अथव असी रुपया लॻंदव न हू छाहे त गैस ते पकाईंदा आहिनि न इन करे अंदरि अंदरि टाइम ते जे के हूंदा न चौवीह कलाक रखंदा आहिनि त वधी वेंदा आहिनि न त गैस उनमें अची वेंदी आहे इन करे कुरमुड़ा थी वेंदा आहिनि त ई हिकदमि ताज़ा अथव नवां केला जे का बिल्कुलु ताज़ा चिंता न कजो गैरंटी मुंहिंजी आहे ॿ किले केला ऐं ॿ किलो छोकिरा जल्दी ॿ किला अंब खणी अचु मां हिते कढां इनमां ॻोल्हे करे ऐं इन केले जो अंब इहे जे केलनि जी झ झो झोलो ॾे त मां कढियां पाव केला पार्सल करे आंटीअ खे ॾई अचु वञी आंटी बीठी अथई ॾई अचु उनखे नारंगी सुठियूं कोन अथव नारंगियूं आहिनि पर मज़े वारी कोन अथव रस निकिरे अहिड़ी कोन अथव हफ़्तो खण तरसो ईंदो नओं माल ईंदो उनमां वठिजो ईअं सुकी वियूं आहिनि थोरी ऐं रस वस जूस लाइ कम न ईंदव हा इहा बिल्कुलु ॾियांव थो ॾियांव थो बिल्कुलु मिली वेंदव ठीकु आहे न सांई राम सांई राम सांई राम जय झूलेलाल जय झूले